پہلے کے زمانے میں عورت لوگ بیٹھتی تھیں مرچی بہت سارے عورت بیٹھتی تھیں کوئی کوئی مرچی کا ڈنڈی توڑنے کوئی کچھ کرنے کوئی کوئی کے لیے پہلے کے زمانے میں بہت عورت بیٹھتی تھی کوئی یہ کرنے کی جھاڑو پوچھا صفائی افائی کرتے تھے مرچی کا اب کے دور میں مشینوں آ گیا ہے اس لیے مشینوں سے آج کل سب عورت پساتی ہے مرچی کا بکنو اس کے بعد مشین آنے سے عورت لوگوں کو بہت سہایک بھی ملا ہے آرام میرے خیال سے بھی مشینوں کا یہ صحیح ہے پہلے کے زمانے سے اچھا تو اب ٹھیک ہے اس لیے عورت سب کو بہت آرام ملتا ہے اور سمے بھی بہت کم لگتا ہے پہلے کے زمانے میں بہت سمے لگتا تھا اب کے زمانے میں نہیں لگتا ہے اس لیے سمے کو دیکھتے ہوئے تو ٹھیک ہے مشین ہی آیا تو میرے خیال سے ٹھیک ہے کیونکہ صحیح مل جاتا ہے اور جلدی کام بھی ہو جاتا ہے ان کے بعد کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتا تھا پہلے کی ناک میں گھسانے کے وجہ سے چھینک وینک آنے پڑتا تھا ابھی چھینک وینک نہیں آتا ہے اس لیے عورت سب کو بہت میرے خیال سے مشین آ جانے سے ہی سب کا ٹھیک ہوا ہے میرے سمجھ سے اچھا ہی ہے مشین آنا جانے سے پہلے سے جلدی کام اب ہوتے ہیں اس لیے میرے کھیال سے مشین ہی سے